عمر رسیدہ لوگوں کو گانوں سے ہر چیز سے آوازوں سے پکارے سے دور رکھنا چاہیے اور ان کی ہم اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنا چاہیے ان کی خدمت کرنا اٹھنا بیٹھنا ٹیم پر گولیاں دینا ہر دوائیاں دینا ہر چیز کا خیال کر